सुन्दर लगने के बाद भी जो कोयल जो है सो उसका आवाज़ भी सुन्दर है और वह काली होती है आकोर ही काली होती है लेकिन वो कोयल जो है सो अपना घोसला नहीं बनाती है वह कौआ के कौआ के ही घोंसला में रहती है और वह जब वह अंडा देती है तो वह अंडा कौआ के घोंसला में ही देती है अंडा उसको सेवन कौआ करता है उसका सेवन कौआ करता है और जब वह फूटती है तो कोयल निकलती है कौआ उसको सिखाती है लेकिन वह बोलती है कु कु उसको मार चोंच से उसको भगा देती है वह अपना आज़ाद हो जाती है लेकिन उसका अपना घोंसला नहीं होता दूसरे के घोंसला में चालाकी से वह अपने बच्चों को पाल लेती है अब रह गई जो छोटा छोटा चिड़ियाँ जो है जैसे हमारे घर में घोंसला बना लेती है उसको भी देखते हैं लेकिन उस घोंसला में जो अंडे होते हैं उसको छूने से वह अंडा सड़ जाती है इसलिए छूना नहीं चाहिए उस अंडा को नहीं तो वह अंडा सुरक्षित नहीं रह पाता है वह सड़ जाता है